جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ علی گڑھ اُترپردیش کا ایک ضلع ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کسی شہر میں ٹرانسپورٹیشن بہت اہم ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے اگر ہم کو شہر کے اندر ہی کہیں جانا ہوں تو اُن کے آنے جانے کے لیے وہ ٹرانسپورٹیشن کون سے ٹرانسپورٹیشن کا استعمال کرتے ہیں جیسے علی گڑھ میں اگر آپ کو اندر کہیں جانا ہے تو لوگ ای رکشے کا استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اور اگر آپ کی خود کی سائیکل ہے بائیک ہے اسکوٹی ہے تو لوگ اُن کا استعمال بھی کرتے ہیں اگر شہر سے باہر جانا ہے آس پاس کے علاقوں میں جانا ہے علی گڑھ سے ملے ہوئے جو شہر ہیں وہاں جانا ہے تو وہاں جانے کے لیے لوگ بسوں کا استعمال کرتے ہیں لوکل ٹرینس ہیں تو اُن کا استعمال کرتے ہیں تو یہ سب ٹرانسپورٹیشن اِن سب ٹرانسپورٹیشن کا استعمال علی گڑھ کے علی گڑھ میں رہنے والے لوگ کرتے ہیں